असां छुटीअ ॾींहुं हमेशह दोस्त गॾु थींदा आहियूं ऐं रोज़ु सुबुह जो क्रिकेट खेलींदा आहियूं क्रिकेट रमंदा आहियूं शरीर जी एक्सरसाइज़ थींदी आहे मन कसरत थींदी आहे शरीर जी ऐं दोस्त यार गॾु थी करे क्रिकेट खेले करे वॉलीबॉल रमंदा आहियूं वॉलीबॉल रमी करे घुमंदा आहियूं गॾु